مجھے کام کے علاوہ سب سے زیادہ ڈرامے دیکھنا جیسے پاکستانی ڈرامے جو آج کل چل رہے ہیں اس کو دیکھنا اس کو کمپلیٹ کرنا اس کے علاوہ جو یوٹیوب میں جو بلاگس آتے ہیں لوگوں کے بارے میں سب جو بلاگس ڈالتے ہیں اس کو دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے اور ریلز دیکھنا اچھا لگتا ہے اور جیسے ریس کھانا بنانے کی ریسیپی بتاتے ہیں وہ سب دیکھنا اور نئے نئے جگہ گھومنے کی جو ویڈیوز وہ لوگ ڈالتے ہیں لوگ تو اس کو دیکھنا مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے کام کے علاوہ جتنے بھی مجھے اگر جو ٹائم ملتا ہے تو انہیں سب میں اپنا ٹائم گزارتی ہوں